تقریباً آٹھ سال کی عمر سے ہی مجھے پینٹنگ اور ڈرائنگ کا شوق میرے اندر پیدا ہو چکا تھا اور جو مختلف جگہوں پر بھی میں نے کسی بھی چیز کی پینٹنگ دیکھی تو میں نے کوشش کرتا تھا گھر آ کر کے کہ اس کو بناؤں اور اس کو میں سجاؤں جب تھوڑا بڑا ہوا تو میں نے ایم ایف حسین کو فالو کیا کیونکہ میں اس کا بہت بڑا دیوانہ ہوں